اردو زبان کا آغاز بارہویں صدی میں ہوا جب تر افغان اور مغل فوجیوں نے ہندوستان کا رک کیا ان کی زبانیں جیسے فارسی ترکش اور عربی جب لوکل ہندوستانی بولیوں سے ملیں تو ایک نئی زبان نے جنم لیا جس سے پہلے ریختہ یا ہندوی کہا جاتا تھا مغل دور میں فارسی کا اثر بڑھ گیا اور اردو نے بہت سے فارسی اور عربی الفاظ اپنا لیے بارہویں اور انیسویں صدی میں اردو شاعری اور آداب میں ترقی کی میر تخیمیر غالب اور اقبال جیسے شعارا نے اس سے بلندی دی پارٹیشن کے بعد اردو پاکستان کی قومی زبان بنی اور انڈیا میں بھی فلم اور اداب کی زباں رہی آج اردو ایک زندہ اور پیاری زبان ہے جو دنیا بھر میں بولی جا رہی ہے